जोंनि गामियारि रायजोनि हारिमुनि मोसानाया जोंनि थाखाय बहत मोजां बर' बर' माहारिनि थाखाय मानो होनबा बिफोरो मोसानाय मोसानाय बायदिसिना बेबायदि हारिमु गैयामोनब्ला जोंंनि बर' हारिमुनि माबायनो नेर्सोनानो गोमालांगोन सोरबा बर' हारिमुनि नेम खान्थियानो गोमालांगोन आरो बिनिखायनो खेराइ मोसानाय मानाय बिरात इनफरटेन्ट आरो जोंनि जोंनि बर' हारिनि थाखाय दा बर' हारिनि थाखाय जों खेराइ मोसायो जेनेबा खेराइ मोसानानै जों आरो गामिफोराव माबा माबाफोर फुजा माबा जोङो खेराइ खेराइ फोरबो खेराइ माबायो मोसानाय होयो जोङो मोसानायबो मोजां नाङो आरो फुजाफोराव बिदि बे खेराइ खेराइ मोसानाय बायदिसिना मोसानायफोरखौ होबोला जोंहा बहत मासिफोरा बेफोर मोजां मोजां मोना आरो बिनि अनगायै मोसानाय मानायनि बिनि अनगायै बायदिसिना जेनबा बायदिसिना लाबबोला जोंहा इन्टारेस्ट जाया थारमाने गामानि रायजो राजा बा खाथि खालानि मानसिफोराबो खेराइ मोसानाय बा बायदिसिना मोसानायखौ मोजां मोनो आरो जोंहा जोङो दा फानसन बायदिसिना जाबाबो गामियाव बोसोरनि फानसन जायो जोंहा बियावबो जोङो खेराइ लाबोयो गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय खेराइ लाबोयो बिदिनो मानसिफोरा बिखौ मोजां मोननानै बर नायनो फैयो आरो बे जायखौ फ्राय गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो दा जोङो फानस ओरै बैसाग जोंहा खुसिबिल जोंनि एरियावबो फास बैसागु बैसागुआव जोंहा माबा जायो फानसन जायो बेयाव जोङो गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय खेराइ मोसानाय लाबोयो बिनिखायनो मानसिफोराबो मोजां मोननानै गासै रायजो राजा बेयाव मोसाना नायनो फिसा फिसौ गथ' गथाइ फै फैनानै नायफैयो आरो दा बे मोसानाय बे बिनि थाखायसो जोंहा बर' हारिआ माबा जेनबा बर' हारिया नेमखान्थिया थांनानै दं बे मोसानाय खेराइ मोसानाय बायदिसिना गैयामोनबा जोंहा बर बर' होननानैबो सिनाय जानायाबो गोमालांनायबायदि जायो आरो दाथ' बहत गोमालांबाय खेराइ सेराइ मोसानायफोरा फ्राय गामियावनो गैला सिगां सिगांनि दिनावथ' गासै गामिनि गामि गामि गामियाव एसेआवनो दङमोन बे खेराइ मोसानाया दा खिन्थु आनसलिक बाय आनसलिक वाइसआवसो जाना दं आरो बे मोसानायफोरा खेराइ मोसानायफोरा बेखो जुदि जोंहा बेखो बेबायदिनो हमथानानै लाखोबाय थाबोला खेराइ मोसानायखौ हमथाना लाखिबाय थाबोलासो जोंनि बर'आ बर' होननानै सिनायथि मोनगोन होननानै आं सानो आरो